आं गेलामाल खुलिनो गोसो जादोंमोन बेंटलाव जोङो बेंटलाव जों जायगा मोनैखाय जों बेंटलनि बासिन्दा जानानैबाबो जों बेंटलनि जायगा मोनाखै जों गोदो बायनानैबो लानो हायाखै जों अर्जिनेल दुइ नं बेंटलनिनोखा होनबाबो जों जायगा मोनाखै बानायनानैबो लानो हायाखै जेनेबा बिमा बिफायानो बानायनानै लाखायाखै दा जोंखौ बुंनानै लाभ गैया मैनआ बिमा बिफानिसो जेनेबा गावसोर खुंबोखादोंमोन बे बुस्तुखौ गावसोर बानायनांगौमोन जोङो एसे जायगा खलबसे मोनबानो जोङो बेयाव जिख्लाबसे जायगा मोनबाबो जोङो बिजनेस खालामनानै लानो हागौमोन जोंहा बेंटला एरियाआ बिराद गिदिर नंनाया नंगौ सबायझार टु सबायझार टु गासागाव जोंनि एरियाआ जोङो बानायनो हानाय गोहो दंखायोमोन खिन्तु नाथाय जोंना लिडार सासेबो ओंखारैखाय जों रावबो बिसोरखौ बिनोबो हानाय जायासै जोंनि बेंटल बाजारनि हाया सासे राजानिसोमोन बिद्यापुर राजानि जों बेखौ बायनोबो बिदोंमोन एस'सियेस'न बानायनो जेब्ला आं गारि सालायदोंमोन जों बायनोबो बिहैदोंमोन जों खेब्थाम खेबब्रै थांदोंमोन थाङा नङा थांदोंमोन जों ज' एस'सियेस'न जानानै लेबार एस'सियेस'न जानानै जोंखौ एथ' जोङो बेखौ माबाफ्राव एसे एनै न'आव थांनानैबो माबा माबि हैनानै बानायदोंमोन जोंनो चान्स होआसै जों बेजोंबो इनकाम जायोमोन जोंनो बे चान्स होआसै बेनिफ्राय जोङो उनाव रि जोङो गाव गावबागावनो जों गावनि गारिखौनो सालाय फिननायसै सालाय फिननानै जोङो गाव गावनि गारि सालायफिननानै ओरै बोथोराबोथ' मोजां नङा जोंना गिलुं गिलां ओरै थांबा ओरै दावराव ओरै थांबा ओरै दावराव जों गेजेरावनो गाव गावनि माबाखौनो दसे दोनथ'नाय जादों सालायनायफोरखौ बेनिफ्राय जोङो दा गोदान मुभ लानो नागिरदों मानो होनबा जोङो बेंटलाव जोङो जायगा मोनोबा जोंबो गेलामाल होनानै जानो हानाय पावार थायो जोंना जोंनो बेबायदि गैला माने बिसोरना एग्रिमेन्टसो नांगौ एग्रिमेन्ट नङाबा जों मोना बिसोनिफ्राय बिसोर राजानिफ्राय बायदों ना बायाखै बायदोंसो होनदों जों मिथिया बिद्यापुर राजानिफ्राय जों दे एथ' होसोदोंमोन आवगायावनो बयबो बुंनो हागोन लेबार एस'सियेस'ननाव सोंनो हागोन जों थांदोंमोनबो गारि गंथाम गंब्रै लानानै जों रायज्लायनो होननानै जोंहाबो एसे इनकाम फैगौन बेयावनो गावबागाव गथ' फिसाखौ इसे फोरोंनो हागौमोन जोंथ' फोरोङालासिनो थायामोन नङा थागौमोन ना जों जेरेखम फोरोङो दा जेरेखम जोंनि बुंनांगौबा नोंसोर लाजि नांगोनसो जों दा सासेया बाहेरायाव मावोबा सासेया ओरै ओरै मावनांगौ सासेया ओरै मावनांगौबा सासेया ओरै मावनांगौ ओरै मोसौ दं ओरै अमा दं बयहाबो बुंनायनि राइटआ दंखायो दंनायालाय जों बुंबाय थागौमोन जोंनि बेंटलाव सबसे गरिबसिन जोंनि बेंटलानो जों रावखौबो नासयाखैबो खिन्तु नासयनाया जोङो नंगौखौ नंगौ बुंनांगोन नङैखौ नङै बुंनांगोन जोंहा बयहाबो बेंटला हिसाबाव राज मोननांगौमोन ओरै कलेज हगारबाय जों जोंनि बेंटलनि हाखौ सासेबो बेंटलनि साख्रि मोनाखै ओरै गोथैबारिखौबो सेनोसो नागिरबावो सोरबा सासे मानसिफ्राबो बेखौबो जों गय बागान खालामनानै लाबाय जाय जायनि गारजासालि दं ओरै लोखि मन्दिर दं ओरै दुरगा पुजा बा दुरगा मन्दिर दं जोंनि बे खाथिनि जों बेरायबाय थायो जों बेंटलाव बोरैथो नेग्लेक्त जाखो बेथ' जाथावामोनना जों एथ'बां नेग्लेक्टेद जाथारनांगौ ना बेंटलनि मानसिया जों नेग्लेक्ट जाथावथावथ' रोंगौथि नङाथ बेराद रोंगौथि दङलै बेंटलाव बहुत गिदिर गिदिर फरायहैनाय दङ एसे आवगायनानै एसे रायज्लायहैयोबा बिसोरखौ जोंबो हागौ उननि मानसिफोरा जों उननि मानसिफोरा सिगाङाव जों थांनो हाया जाय सिगाङाव थाखानाय बिसोर सिगाङाव थाखानांगौ जाय उननि मानसिया थांगोन थांबाय थागोन लासै लासै जोंखौ बुङोबा मानसिफ्रा अयनाय अयनाय भाब सानगोन उननि मानसिफ्रासो बुंदों गिदिर गिदिरा बुङाखै बुंगोन ओरै दंफैयो मेल्ला मिनिस्टार तिनिस्टार दं ओरैजाय दंफैयो मेल्ला जोंना गिदिर गिदिर जोंनाव मोनसेबो माबा गैया ब्रिजबो गैया ओरै सत्संग' मन्दिरबो जानांगौ ओरैबो जानांगौ ओरैबो जानांगौ आरै ब्लेक टपिं जानांगौ जेबो गैया जोंनि बेंटलाव जिर' जोंनि मैन बेंटलावनो जायाबा जों मा बुंनो जोंहा बुंनांगौ दरखारानो गैया बुङै बुङै बुंबा खुगा रुबायगोनसो सोरबा बानायनानै थांबाय सोरबाया मोनबाय सोरबाया बानायनानै थांबाय सोरबाया मोनबाय बिदिसो जोंनि गामिना जोङो बहुद गावसोरनो गोरों गोरा दंखायोमोन गावसोरनो बुंलांबानो जायोमोन जोंथ' बांद्राय बुंनो दरखार गैया आरो बांद्राय बुङोबा जोंखौ कुइस'ननिफ्राय कुइस'नसो सोंलायगोन दा ओंखायनो आंबो बांद्राय बुंनो दरखार गैला जोंबायदि जोंनि बेंटलनि गामिबायदि मोनसे जायगाबो नुनाय नङा गोजोन शान्तिबो नुनाय नङा मोजां समायना गामिबो नुनाय नङा आरो बेनोसै आंना बुंनाया जाबाय दे